दीदी नमस्ते हमें लैपटॉप चाहिए हाँ दे दीजिए हमें साठ हजार के अन्दर का चाहिए नहीं हमें बढ़िया चाहिए और साठ हजार के अन्दर का चाहिए हमारे पास तो है लेकिन मुझे देखना है चाहिए हाँ लोन पे चाहिए हाँ है

हाँ है हम्म हम्म और साठ हजार के अन्दर का चाहिए बीस हजार हम जमा कर देंगे और और भाई बाद में देंगे

हाँ है हाँ है हाँ तो भी तो मुझे चाहिए थोड़ा बढ़िया बढ़िया तो चाहिए आप देंगी न अरे नहीं उसके लिए भाई हमारे पास लोन पे चाहिए न पैसे नहीं है भाई लोन पे चाहिए हाँ है हमारे पास

इसीलिए तो ले रही हूँ मुझे भाई अच्छा चाहिए चलो ठीक है लेओ लेओ हाँ ठीक है सही है हाँ ठीक है हाँ हाँ तभी तो सोच रही हूँ मैं भी ले लूँ कि हाँ ठीक है चलो अच्छा है हाँ सही है नमस्ते